کیا آپ ٹریول ایجنٹ بات کر رہی ہیں جی بات دراصل ایسی ہے کہ میں وارانسی سے نوری بات کر رہی ہوں میرے ساتھ سات لوگ ہیں اور ہم سب آگرہ کا تاج محل دیکھنا چاہتے ہیں اسی لیے آپ آپ کی کار رینٹ پر مل سکتی ہے تین دن بعد آگرہ آگرہ کا تاج محل دیکھنے کا پلان ہے تو کیا تین دن بعد کار مل سک مل سکتی ہے مجھے یہ بتائیے کہ سات لوگوں کی سیٹ والی کار مل سکتی ہے اس کا کرایہ کتنا ہے سات ہزار روپے کچھ زیادہ نہیں ہے تین دن بعد صبح بجے کار مل سکتی ہے

ٹھیک ہے تین دن بعد چاہیے ٹھیک ہے